हालो मांडवी फर्निचर पात्रांव आसा रे आं सुबोध आरे कितें रे तो ओपन केलो सोफा आरे सारको बाबत मरे आरे बसल्या बरोबर तागेलें तें पोंदच्यान ते लाकूड मरे दिसपाक लागलें सगळें आरे फिनिशींग ना कांय ना कांय ना कितें रें तूं तुज्या कडल्यान सारके आमी रेगुलर एक विचार सुद्दां करिनासतना तुज्या कडसून कितें वस्तू व्हरता तुज्या उतराक तुज्या हेजेर आनी आतां असो धाडप रे आरे कितें जाता आतां म्हाका सांग इतको आतां फंगशन आसा ह्या फंगशना खातीर तुज्या कडल्यान श्पेशली बेगीनबेगीन तो सोफा मागून घेतलो तुवें धाडलो सगळें तुजी डिलिवरीय बरी आशिल्ली तुका फोन करून सांगलें तुजी डिलीवरी बरी आसली तुजी पूण आतां विशय कसो आसा की आतांच ओपन केले बरोबर आरे मनीस बसता थंय आसा पोंदच्यान ताचें लाकूड भायर सरलें मरे आरे तेजी ती तेका कांय हेंच ना वालोरच ना मरे सोफाक इतके पयशे दिवन कितें अर्थ आतां तूं म्हाका तो चेंज करून दितलो म्हाका तितको टायम आसा रे आतां आतां तीं आतां येवपाचीं जालीं मरे आतां म्हजी हें मरे फंग्शन आसा मरे आयज कशें बसतलींं म्हाका सांग शक्यच ना इतके वांगडा इतको म्हारग सोफा घेवप तुजे कडल्यान आनी तेका जर कॉलिटीच जर ना कॉलिटी जर फेल तुज्या सोफाची जाल्यार कशें आनी तुका हें करतलो सांग म्हाका तूं आतां कितें चेंज करून कितें करतलो म्हाका सांग इतक्या बेगीन तें जातलें तें जावपाक काय शक्य ना चेंज करून आरे बरोबर आसा पूण आतां म्हाका सांग तुवें आतां चेंज करून हाडल्या उपरांत तो सोफा बरो आसतलो हेची गॅरिंटी कितें हाची गॅरिंटी ना मरे सो हो आतां मात्शे अर्जंट कितें करता पय तें मात्शें अर्जंट कर कित्याक म्हाका मरे आतां वेळ ना आनी परत तुज्या कडेन उलोवपाकूय म्हज्या कडेन वेळ ना सो तूं एक फ्रेंड आमी रेग्युलर तुज्या कडल्यान सामान व्हरतां म्हणून तुका हायेन डायरेक्ट ऑर्डर दिली पूण हो सोफा कांय म्हाका पसंत पडलो ना तुजो पय पय बाबा